क'क्राझार टाउन जेरोखोम टाउन आरिआव माने बिफां लाइफां खम बेफोरनि थाखाय मानि गरमा बांसिन जायो बिफां लाइफां गैला गासिबो सोरगिदिं न' लुफबजोबनाय बिल्डिं एरि बारहावाफोरा बिदियाव हाबनो हाला बिदियावनो गरमा बांसिन जायो टाउनफोराव मानोना बिफां लाइफाङानो गैलाबा गासैआवबो बिल्डिं लुजोबनाय होमब्ला माजों बार फैगोन बिनि थाखाय माने टाउन एरियायाव बांसिन गरम जायो बेवहाय थानाय सुबुंफोरनि सानफ्रोमबो जिउआरिआ माने गरमाव सैज' खालामनानै थानांगौ जायो जेरखम फांखा नङाब्ला थानो हाला फांखा सलायनानै थानांगौ जायो ओमफ्राय जेरेखम बारहावा बोथोरजों आरो जेरखम जों गामियाव थाग्राोफोरा गामियारिफोरा बिफां लाइफां गायफबनानै दोननानै लायो जेरखम गय बागान एरि खान्थाल गय थाइजौ बिदि गायफबना सोरगिदिं बारिखौ बेंफबनानै दोननानै लानोसै बेबायदियाव माने टाउनाव थाग्रानिफ्राय गामियाव थाग्राफ्रा साबसिन जायो आरो मानोना बिफां लाइफां बुंफबनानै थानाय आराम बारहावाफोरा गुबुंले जाला मोजां बार मोननोसै आराम गोजां बोथोरब्लाबो माने बारा गोजांनायबो मोनला बारा गुसुबो मोनला मिदियाम थाखोआव थानो हायो माने ओमफ्राय खिन्थु टाउनाव थाग्राफोरा क'क्राझार टाउनाव थाग्राफोरा बेबायदियाव थानो हाला मानोना बिसोरनाव गरमबा गरम जानोसै गुसु बोथोरबा गुसुआबो गुसुआ बांसिन जानोसै बेबायदि जायो आरो टाउनाव थाग्राफोरा गामिआव थाग्राफोरनि थाखाय मानि गासिबो मोजां आरो माने बिफां लाइफां सिङाव आराम थाजिम थानाय जानो गोसोखौ जानो मोनजानाय बेबायदि बोथोरजों लोगोसे आराम बारहावा जानो मोननाय बेबायदियाव थानो हानोसै साबसिन जायो आरो गामियाव थाग्राफोरा बिफां लाइफां सायख्लुमफ्राव जिरायनानै आराम थानो हानाय बोथोरजों लोगोसे आराम जिउ खांनो हानाय बेबायदि जायो गामियाव थाग्राफोरा टाउनाव थाग्राफोरा बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय गरमखौ सैज' खालामनानै थानांगौ जायो फांखा आरि सलायनानै थायाब्ला थानो हाला बेबायदि जायो आरो ओंखायनो गामि गामि एरियायाव थानायबायदि मोजां गैया गामियाव थानायानो बयनिख्रुइबो साबसिन